نہیں ہم نے کبھی کسی دوڑ میں حصہ نہیں لے پائے ہیں اور نہ ہم نے کبھی رنگ کلب میں کوئی حصہ لیا ہے اور نہ ہم نے اس میں کبھی شامل ہوئے ہیں لیکن اگر ہمیں آگے زندگی میں دوڑنے کا موقع ملے گان رننگ کلب کی طرف سے یا ہم نے کوئی ایسی اپارچونیٹی ملے گی تو ہم ضرور اس میں حصہ لیں گے اور شامل ہوں گے